हेल्ल' औ औ औ देलाय बुंलाय औ औ दे दे आङो ड प्रफुल्ल' बसुमतारि आं सासे निउट्रिस'निस्ट दै माबाफोर सोंगौमोन नामा सारा

औ औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ

नंगौ औ औ बिखेखकै बैसोगोरा सुबुंफ्रा माबाखौ खमायनांगौ आरो बेदर जानाय ना जानाय मस्ला मस्लि जानाय नंगौ बेफोरावबो भिटामिन दङ बेफोरखौबो मोनसे समाव बाहायनांगौ किन्तु बैसो जानाय सुबुंफ्रा हागौमानि बेफोरखौ बाद होनांगौ आरो बेनि बदलै जोङो एसे बै भेजिटेबोल भेजिटेरियान बेनि मेनु खालामोबा मोजां फुङाव ब्रेकफास्ट हयत' गाइखरजों जोङो स्प्राउट्सफोर स्प्राउट बेलेगै आरो गाइखेरजों मुस्लि बायदिसिना ड्राइ फ्रुट बेफोरखौ लानो हायोबा मोजां जायो ड्राइफ्रुटआव बहुत भिटामिन थायो ड्राइफ्रुटा काजु बादाम जानो हागौ खेजुर जानो हागौ आलमन्द जानो हागौ बायदिसिना बादाम बादाम जातिय' नै बेफोर थायोबा जोंनि देहाया मोजां जायो माने गासैबो भिटामिनखौनो मोननाय बायदि जायो आरो थिक बेबायदिनो ब्रेकफास्टनि उनाव ब्रेकफास्टनि टाइमआवनो जोङो फिथाइ सामथायबो जानो हायोबा मोजां नारें खमला माब्लाबा मोडोमफुल फिथाइ माब्लाबा थाइबें आरो माखासे स्प्राउटफोर बुट माबा खालामना दोननाय गता मुग जेरैहाय माबानाय गाजा बेरनाय नै बेफोरखौ खालामनांगौ आरो पम'ग्रेनेट दालिम जातिय' बस्तु बेफोर थायोबा मोजां जायो स्प्राउटजों लोगोसे दालिमा बिरात मोजां आरो बेनिफ्राय जोङो हायोबा माबा खालामनांगौ जुस आरो फिथाइ सामथायनि जुस ओइ खुमब्रा फिथाइनि जुसआ आरो साबसिनबाव आरो बिदिनो माबा दं दैथब होनना बुङो वाटारमेलन बेनि बिदै बा नारेंखल बिदै बेफोरो जोंनि डायेटआव थाबा जोबोद मोजां जायो आरो थिक बिदिनो लान्सनि टाइमआव दा सारे बार'ता एकतासोआव जों लान्स खालामनांगौ नों रुटि जाना मोजां मोनो ना ओंखाम जानानै मोजां मोनो एकदम माने सिम्पोल जानांगौ आरो माने इजिलि थाबनो माने हजम जानो हानाय भेजिटेबल्स दालि बा माबाफोर मोनसे भाजि बेफोरबायदिजों जों गावनि मेनुखौ थिक खालामना लानो हायो थिक बिदिनो हराव जों आरो हेभि डिनार खालाम नांला जों लाइटजोंनो सोलिनांगौ आरो हयत' रुटि गांसे बा गांनैल' आरो बेनिफ्राय दालि बा माबा मोनसे थाबाय बेबायदिनो भाजि बेबायदिजों जोङो गावनि मेनुखौ रुटिनखौ थिक खालामना लानो हायो बिदिजोंबा जोंहा गासैबो भिटामिन जेरैबायदि केल'रि जोंनो नांगौ बेफोरखौ जों मोनजोबनो हायो आरो माबाफोर सोंबावगोन नामा सार

औ औ औ नंगौ औ औ नंगौ रुटिन बाउण्ड बेयो बैसोगोराफोरनि

उपाय गैया नङा होनबा उपाय गैया नङा होनबा औ उपाय गैया कारन खामानियाव थायो बा बहाबा साकरियाव थाङो बिथांमोना माबोरै गावसोरनि हेल्थखौ मैन्टेइन खालामगोन माबोरै बिस्रा मेनुनि माबा थेवब्लाबो आं बुंनो नागिरो बिथांमोना गाव गावनि सेदिउल मते सोरबा खामानियाव थांनो गोनां बा खामानियाव थांनायनि आगोलाव हेल्थि माने देहानि थाखाय मोजां फिथाइ सामथाय बा बै बुट सोमना दोननाय बा बेबायदिनो बर'नि लाउदुम फिथाफोर अनासिफोर बेफोरबायदिखौबो जानानै गावसोरनि देहाखौ थिक लाखिनो हायो बा जेरैबायदि केल'रि नांगौ जेरैबायदि भिटामिन नांगौ बेफोरखौ मोननो हायो दा सोबनिजोंनो एखे जानाय नङा बहुत मानसिफोरना निजा निजा खामानि निजा निजा बेकग्राउण्ड थायो निजा निजा मोनसे एंगेजमेन्ट थायो बे मते खालामना लानांगोन दा थिक बिदिनो न'निफ्राय जुदि लांफायोबा बे साख्रिआवला माबा मोनसे जाग्राखौ फिथाइ सामथायानो जा माबा मोनसे ओंखामजों लोगोसे माबा मोनसे सब्जि बानायना लाना थाङोबा टिफिनाव सोना लांनानै बे गावनि सम मथै जानो हासिगोन साकरिआलाफोरा फिथाइ सामथाय जानो हागौ माबा मोनसे रुटि गांसेबो जानो हागौ गांनैबो जानो हागौ माबा मोनसे सब्जिबो जानो हागौ बिदि लाना थांनो हायो आरो बेबायदिनो मोनायावथ' आरो सिन्था गैला सम दिहुननानै बियो गावनि जा गावनि देहाया जिखौ लुबैयो मा जानानै बे मोजां मोनो बेखौ आरामसे संजानो हाबाय आं सानो बेबायदि गावनि माबाखौ बुजिनानै मेइन खोथाया जाहैबाय जोङो गावनि देहाखौ डिटक्स खालामनांगौ गोबां समाव जोंनाव टक्सिक हाबो माने मसला मसला थाव बेदर बायदिसिना जानानै जों गावनि देहाखौ टक्सिक खालामो टक्सिक जाबाथाय माने देहायाव थाब बेमार हमो दा बेखौ डिटक्स खालामनोब्ला जों जुस लोंनांगोन आरो हागौमानि दै लोंबाय थानांगोन जुस लोंबाय थानांगोन दिनाव खनसेबाबो खननैबाबो आरो बेनिफ्राय सालाद जथेस्त' सालाद जानांगौ गाजर जा बिट जा बा बेफोरबायदि किसुमान जायजों जों सालाद बानायो बेफोरबायदि बिलाहि फान्थाव बिलाथि बेफोरखौ जोङो सालाद बनायनानैबो माबानो हायो

औ माने एसे गोब्राब औ बे नंगौ लकेलावबो गोबां खेतिफोर दङ जायफोरखो जों बारियावनो खनसायना मोननो हायो नङा होनबा दा बेफोरखौबो जोङो बाहायनांगौ जोंनि डायेटआव लाफानांगौ आच्चा बेनि बागै जों आरो बांसिन सावरायबावगोन उनाव लोगो हमलायबावनोसै नङा होनबा सार उनाव लोगो हमलायनानै मोजां सावरायबावसिगोन दिनै बेखिनियानोसै औ बेयावनो फोजोबनांसिगोन जों समनि आंखालाव देह गोजोन्थों